हमर क्षेत्रमऽ मुख्यतः मैथिली हिन्दी उर्दू आओर आब कतहुँ कतहुँ जेना देखबामे आबइए जे बहुत आदमी अङ्ग्रेजीयो बाजि लैत छलाह आ हमर सभकेँ क्षेत्रमे लोकभाषामे जेना कतहुँ आपसी काजमे खरीदी बिक्रीमे इम्हरका व्यक्तिसभ तऽ जादातर तऽ मैथिलीए हम सुनैत छलहुँ हँ जे इम्हरका आदमीसभ मैथिली ही बजैत छल लेकिन कतहुँ कतहुँ आब जेना कहिओ खास केओ आबय छथिन गेस्ट कतहुँ केम्हरको तऽ ओ बाहर निकलय छथिन तऽ कतहुँ कतहुँ हिन्दीके भी उपयोग ओसभ करय छथिन जेनाकि इम्हरका हमरसभकेँ शिक्षा व्यवस्थामे अधिकांश देखय छी हम मैथिली हिन्दी आओर इंग्लिशके ही इम्हरका व्यक्तिसभ मतलब इम्हरका लोकसभ यूज करैत अछि आ जतय तक बात रहलय मैथिली भाषाकेँ तऽ ई तऽ गर्वके एतुका युवा आइकाल्हिके युवा जतय छल मिथिलामे हमर सभके क्षेत्रमऽ तऽ ओ हिनका सभकेँ हमसभ जेना देखय छी देखैत एलहुँ हँ कि मैथिली बजबाक मऽ गर्व करैत अछि भले शिक्षा ओ कोनो भाषामे मतलब करैत छल करैत छल लेकिन मैथिली बाजयमे हुनका बहुत जादे गर्व आबैत छल